भारतमे बहुत तरहके त्योहार मनाएल जाइ छै ओहि त्योहारमेसँ एकटा छै दुर्गा पूजा जकरा हमसब अपन भाषामे दशहरा कहै छी जे बिहारके सहरसा जिलाके अन्तर्गत महिषी गाममे बहुत धूमधामसँ मनाएल जाइ छै एतऽ कलशथापन दिना दुर्गा पाठ वशिष्ठ मुनिपर जे शुरू होइ छै ओ नओ दिन लगातार चलैत रहै छै तकर बाद हमरासबके गाममे तारास्थान छै जतऽ हमसब रोज पूजा करैलए दसो दिन जाइ छी लेकिन सप्तमीसँ ओतऽ छाग बलि शुरू भऽ जाइए सप्तमी अष्टमी नओमी नओमी तक छाग बलि होइए तकर बाद जतरा जतरा दिना हमरसबके भगवती जे छथिन हुनका शृँगार होइ छथिन ओकर बाद दर्शनसब होइ छथिन तकर बाद ओम्हर जे पाठ होइत रहै ओ पाठ नओमी दिन तक तऽ लगातार होइ छै अहर्निश दुर्गासप्तशती पाठ होइ छै नओमी दिन जहन दुपहरके अढ़ाइसँ तीन बजेके बीच ओ पाठ सम्पन्न भऽ जाइ छै तकर बाद हवन शुरू भऽ जाइ छै ओ हवन कएलाके बाद हमसब आरती केलहुँ प्रसाद लेलहुँ तकर बाद हम अपन उपवास तोड़लहुँ ओना ई जे महिषी गाम छै ई गाममेसँ हरेक घरसँ एगो छागर दशहरामे तारामाइके पास कटितेटा छै लेकिन हमर छागर तऽ नओमिए दिन कटैए लेकिन हम नओमी दिन तऽ खा नहि सकै छी कियाकि हम दुर्गा सप्तशी पाठमे रहै छी एहि दुआरे हम ओ छागरके प्रसाद जतरादिन खाइ छी जतरा दिन खाइ छी एहि दुआरे दशहरा बहुत प्रसिद्ध अइ हमरा गाममे